हम जो है हिन्दू धर्म में सनातन धर्म का संस्कृति का पालन करते हैं और सनातन धर्म में बहोत सारी दंत कथाएँ हैं महाभारत हैं रामायण हैं और भागवत जी हैं हाँ अपने अग्नि पुराण हैं आपके अपने वेद हैं वेदों का बोहोत सारे ग्रंथ बने हुए हैं वेदों से रामायण में राम जी का जो जन्म हुआ था जन्म से लेकर के रावण वध तक की कहानी बहोत रोचक है रामायण में जो है राम सीता और लक्ष्मण भरत इनका अहम रोल है और इससे सभी को शिक्षा मिलती है कि हमें कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए कैसे क्या रहना चाहिए और कैसे पूजा पाठ होती है कैसे अपने धर्म में अच्छे अच्छे काम होते हैं उनका वार त्योहार त्योहार मनाए जाते हैं होली दीपावली मनाई जाती है अपने संक्रांति मनाई जाती है और बहुत सारे त्योहार ऐसे हैं आपके होली दीपावली पर दो दो चार चार दिन आप खुशियाँ मनाओ कोई लोगों से मिलो जुलो बहुत शानदार काम है हिन्दू धर्म के जो रीति रिवाज है वह बहुत बढ़िया रीति रिवाज है उनके बराबर कोई रीति रिवाज नहीं है सभी धर्मों में श्रेष्ठ सनातन धर्म है इस धर्म का पालन करने में लोगों को मज़ा आते हैं भगवान के मंदिरों में पूजा पाठ होती है और कथाएँ होती हैं रामायण होती हैं भागवत जी बैठती हैं तो लोग सुनने के लिए जाते हैं आठ आठ दस दस दिन तक उपवास करते हैं नौरात्रि का त्योहार आता है नौरात्रि के त्योहार में नौ दिन तक माता जी की पूजा होती है पर डे अलग अलग पर हर रोज़ अलग अलग देवियों की पूजा होती हैं देवी का एक ही रूप की नौ देवियाँ हैं वह उनकी पूजा करते हैं लोग कोई जप करवाते हैं कोई सप्त सती का पाठ करवाता है बहुत ही सारे उसमें नियम हैं कोई हवन यज्ञ करवा रहा है कोई कन्याएँ जीवां को भोजन करवा रहा है कोई अपने घर पर हवन करवा रहा है कोई पंचायती हवन करवा रहे हैं तो बहुत व्यवस्था है उसमें धर्म के काम करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है खुशी खुशी सब लोग त्योहार मनाते हैं अपने दो बार नौरात्रि आती है एक चैत महीने की नौरात्रि होती है एक अपने तीन या तो चार है गुप्त नौरात्री वगैरह हो कर लेकिन मेन मेन जो चल रही है वही बता रह हूँ मैं आपको एक नौरात्रि अपने चैत महीने आती है और एक आती है कुवार महीने अश्वनी महीने में आती हैं अश्वनी महीने में सभी लोग पूजते हैं उनको माता जी को नौ नौ दिन तक उपवास करते हैं और नौवे दिन हवन पूजन होता है और लोग बहुत सारे अपमा अपने हिसाब से अपने कुल देवी की पूजा करते हैं प्रसाद बनाते हैं और सब चकाचक खाते पीते हैं और सेकंड जो नौरात्रि आती है उसमें चैत महीने में वह गर्मी में गर्मी का मौसम रहता है उसमें भी ऐसा ही चलता है उपवास करने वाले उपवास करते हैं कुछ लोग जूते चप्पल छोड़ देते हैं ओर कुछ लोग देखें तो अपने माता जी के दर्शन के लिए दूर दूर तक जाते हैं कोई वैष्णों देवी जा रहा है कोई पावागढ़ जा रहा है कोई देवास जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है ऐसे बहुत ही लोग अपने अपने हिसाब से जाते हैं उपवास करते हैं कोई खिचड़ी खाता है कोई नर कंठ उपवास करता है कोई फल फ्रूट खा कर ही रहता है तो अनेक प्रकार से देवी की भक्ति करते हैं लोग और देवी माँ प्रसन्न हो कर सबको आशीर्वाद प्रदान करती है ओर उसके बाद में जो है नवमी के दिन भंडारा होता है आखिरी नौरात्रि पर भंडारा होता है उसमें बहुत सारे लोगों को भोजन कराया जाता है देवी को निवेध लगाया जाता है लोगों को भोजन करवाया जाता है सब लोग श्रद्धा से अपनी इच्छा से अनुसार सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करके भंडारा करवाते हैं और बोहोत सारे लोगों को भोजन कन्याओं को भोजन और दक्षिणा ओक्षिणा पण्डितों को दक्षिणा दी जाती है उनसे पूजा पाठ करवाई जाती है तो बहुत बढ़िया लगता है सनातन धर्मों में रहना सनातन धर्म का पालन करना और सनातन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत शानदार चीज़ है बहुत बढ़िया काम है सनातन धर्म का